तैरने से हम बचपन में छोटे थे तब सब लोग बड़े बड़े लोग स्नान करते थे तब उनके साथ में जाते थे और तैरने के लिए यह उन लोगों ने हमको बहुत प्रयास किया तब तैरना फिर हाथ पैर चलाना सिखाया पैर चलाना सिखाया फिर ले जाए साथ में उसके बाद साथ में जब ले जाए तो वहाँ तक तो ले जाएँ साथ में अपने हमेशा आगे और बीच पानी में जब हमको छोड़ दे तो हम का जे हाथ पैर चला कर किसी तरह से और वे लोग अगल बगल रहें कि यह बूड़ने न पावै तो बहुत प्रयास किया बहुत प्रयास किया तब भी वह धीरे करीब दस बारह दिन पन्द्रह दिन उन लोगों के साथ गए और जाकर तब जाकर थोड़ा बहुत तैरना हमको सिखा सिख गए उसके बाद फिर हम जाने लगे हमारे घर के पीछे तालाब है तो वही सब लोग नहाने के लिए जाते थे तो घर से चुराकर जाते थे तो उसके बाद फिर जाए तब वहाँ फिर स्नान करें तब उनके साथ में धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत प्रयास किया बहुत प्रयास किया तभी हम तैरना सीख पाए और उससे हमारे हाथ पैर चले तब बहुत मजबूत भी सुनना भी थोड़ा बहुत सही हुआ और साँस नहीं फूलती थी पहले तो बहुत फूलती थी जब तैरना सीख रहे थे जब तैरना सीख गए तब जो है साँस हमारी थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके साँस हमारी सधने लगी और साँस सधने के बाद भी फिर जब पन्द्रह बीस दिन पच्चीस दिन हो गए तब फिर हम अकेले फांद पड़े जिससे हम पहले पहुँच जाए और लोग सब बाद में आवै डेली सब करीब मोहल्ले के दस बारह लड़के साथ के हम जोली के सब लोग आते थे नहाने के लिए घर के पीछे तालाब था तभी हम नहाने के लिए सब लोग घर से चुराकर जाते थे जब घर में सब लोग सो जाएँ दोपहर में तब हम लोग तालाब में नहाने और यह सब सीखने के लिए गए तब जाकर खैर हम सीख गए तब से हमको अब बहुत बड़ी आराम मिली है न हमारी साँस फूलती है और हाथ पैर भी हमारे सब बहुत बढ़िया हो गए और तैरने से बहुत बड़ा हमको लाभ मिला चाहे जहाँ जाएँ तो हमको यह दिक्कत नहीं हैं कि कहीं बुलाया है कहीं कुछ है तो उसमें हम डरते नहीं है आराम से कूद गए और आराम से तैर कर अपना बाहर निकल आए और हमने अपने बाद में से हम कई बच्चों को हमने सिखाया है खुद और बच्चों को जब नहीं तैरना कि उनको अपने हाथ पकड़ के तैरने में इतना ज़्यादा सिखा दिया वह भी सब सीख गए

तैराना सीख गए कई बच्चे चेला हो गए तो साथ में जाएँ तो वह भी सब लोग आ जाएँ चलो चलो बाबा चलो बाबा चलो तब सब हमारी साख ऊँची थी बाबा थे तो सब लोग आराम से उसी में अपना नहाते धोते थे और जब कोई लड़का आ जाता था तो हम लोग वहाँ पर लुक जाते थे ढीठ थे हमारे बगल में तो उसी झुडिया में डुक जाएँ जब घर वाले निकल जाए तब फिर तैर नहाए और और कई दफ़े तो घर में उसी के लिए मारे भी गए कि तालाब में न जाओ डूब जाओगे यह हो जाएगा वह हो जाएगा लेकिन हम लोग किसी के मानते नहीं थे साथ में बचपना था तो हम जाते थे तो आराम से सब लोग खूब पूरे मोहल्ले भर के सब लोग जाते थे तो उसी में हम लोग डेली का यह नियम था करीब करीब दो साल ढाई साल तक हम लोग बराबर उसमें जेठ वैशाख में आराम से हम लोग नहाने के लिए जाते थे और पूरी उसमें हमको मौज आती थी सब लोग मोहल्ले में जहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग आया फिर हम तुरंत सब लोग लुक जाएँ तो दो आदमी बाहर बैठते थे देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं गया है कोई आ तो नहीं रहा मोहल्ले क बड़ा बूढा तो हम लोग और सब लोग बड़े बूढ़े यदि कहते थे यह साले ताल नहाने गए होंगे जाओ उनको लाओ उनको लाओ वहाँ से ताल नहाने गए हैं उनको पकड़ कर लाओ वहाँ से

और वह सब पूरी गुट्टी थी सब एक दूसरे के चुप्पे चुप्पे चुप्पे चुप्पे आराम से सब लोग एक दूसरे को हम किसी को बुला लाए वह किसी को बुला लाए और सब लोग एकदम से अब जैसे किसी घर में कोई जग रहा है वह हो रहा है तो आराम से जब उसको कोई इशारा दे कि अभी चलो तुम लोग हम आ रहे हैं अभी तुम पहुँचो हम भी आ जाएँगे लेकिन हम लोग इसी तरीके से एक घंटा डेढ़ घंटा तो सब लोग इक्कठा होने में लग जाते थे जब सब लोग इकट्ठा हो जाते थे तभी हम लोग जो है जाते थे नहाने के लिए